हाँ मैं अब त्योहारों पर अपने घर में ऐसे दीपावली पे लक्ष्मी जी की मूर्ति बनाता हूँ गणेश चतुर्थी पे गणेश जी की मूर्ति बनाता हूँ इससे मुझे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि जब मैं दीवार पे गणेश जी की या लक्ष्मी जी की मूर्ति बनाता हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और मैं ड्राॅइंग करने में मुझे बहुत ही पसंद है इसलिए वह अनुभव मुझे बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि देवी देवताओं या धार्मिक अवसरों पर मैं जब ये मूर्तियाँ बनाता हूँ तो मुझे अलग ही फीलिंग आती है और बहुत ही अनुभव अच्छा होता है क्योंकि जब देवताओं के बारे में कुछ बात होती है तब दिल में अलग ही फीलिंग होती है और मानो किसी त्योहार को हम ही मना रहे हों और कोई अन्य ना मना रहा हो ऐसी फीलिंग आती है और मुझे मूर्तियाँ बनाने में काफ़ी अच्छा लगता है जैसे कई एक बार मैंने शंकर जी की मूर्ति बनाई थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा राम जी की मूर्ति बनाई थी